सभिनी खां पहिरीं मां तई जे बारे में ॿुधाइणु थी चाहियां मुंहिंजे रंधणे में हिकु तई आहे जंहिं में मां हरु चंड ते सीरो ठाहींदी आहियां ऐं साईं झूलेलाल खे चढ़ाईंदी आहियां ॿिऐं नम्बर ते मुंहिंजे रंधिणे में सिपिरी आहे सिपिरीअ में मां पुलाव ठाहींदी आहियां जो मुंहिंजे घरवारनि खे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे टिऐं नम्बर ते मां कुकर थी चवणु चाहियां कुकर ते मां बिह पटाटा ठाहींदी आहियां सिङियुनि जी भाॼी ठाहींदी आहियां टिऐं नम्बर ते मां तओ जो नालो थी तओ थी चवणु चाहियां तए ते मां डोडो पचाईंदी आहियां व मिठी मानी पचाईंदी आहियां चहिरी मानी पचाईंदी आहियां मुंहिंजे ॿारनि खे चिलो पचाए ॾींदी आहियां चोथें नम्बर ते मां चकिलो वेलणु थी चवणु चाहियां चकिले वेलण जे बिना किचिन जी कोई ज़िंदगी कान्हे किचिन जी ज़िंदगी चकले वेलण सां ई शोभा थी थिए चकले वेलण सां असां पंहिंजे ॿारनि खे सुठो सुठो फुलिको था पचाए ॾियणु चाहियूं चो ॿियों मां खुर्पी जे बारे में चवणु चाहियां खुर्पीअ सां मां मिठे लोले खे पचाईंदी आहियां खुर्पी जे बिना न त हथ सड़ी वेंदा आहिनि ॿियो मां केविड़े जे बारे में ॿुधाइणु थी चाहियां केविड़े सां ई सभिनी सुठियुनि सुठियुनि भाॼियुनि खे असां घुमाए था सघूं उन्हीअ सां ई भाॼियुनि जो सवादु थो अचे हरि ओम